खेल खेलने का ग्रामीण क्षेत्र का लाभ जिस प्रकार से हम लोग खेल खेलने जाते हैं ग्राउंड पर हमारे गाँव में एक अच्छा सा ग्राउन प्रधान के द्वारा बनाया गया है जिस प्रकार से हम लोग उस सरकारी ज़मीन का लाभ लिया जाता है उस नाम से मरघट खेल के नाम से जाना जाता है हम लोग खेल के लिए वहाँ जाते हैं हमारे ग्राम्री के लोग काफी दूर दूर के टूर्नामेंट में खेलने आते हैं जैसे कि बॉलीबॉल गेम हो गया फुटबॉल गेम हो गया मैच गेम हो गया यह लंबे लंबे गेम खेले जाते हैं जैसे कि हमारे गाँव तिलोरा के लोग आते हैं उचडी के भटहर के लोग आते हैं और काफी दूर दूर के निवासी खेल के लिए आते हैं जिस प्रकार से हम लोग खेल खेलते हैं उस संबंध हम लोग का दोस्त के संबंध के नाम से से हम बुलाते हैं किसी का अलग अलग नाम है किसी का भाई से बुलाया जाता है इस प्रकार के नाम से हम लोग बुलाते हैं जैसे कि हम लोग गेम खेलना शुरू करते हैं हम लोग को अच्छा लगता है इस प्रकार से हम लोग गेम खेलते रहते हैं इ गेम का लाभ लेने के टाइम सभी दोस्त यार काफी दूर के आए हुआ सभी दर्शक को भी इंजॉय मिलता रहता है इस प्रकार का गेम खेला जाता है किसी को अच्छा लगे या ना लगे सब गेम ऐसा खेला जाता है उस ग्राउंड पर कि सबको गेम अच्छा लगे कि हाँ यह गेम अच्छा है कि हम लोग भी देखें बैठकर इंजॉय लें और काफी दूर के लोग भी आते हैं अच्छे अच्छे कल कला दिखाकर खेलते रहते हैं और जो ग्र बैठे हुए दर्शक को भी इंजॉय मिलता रहता है इस प्रकार का गेम खेला जाता है उस ग्राउंड पर हम लोग का आना जाना हर दिमेशा लगा रहता है कि इस जब फ़ोन करेंगे कोई आएगा खेलने तो आएँगे इस प्रकार का गेम चालू किया जाएगा इतने बजे से गेम खेला जाता रहता है हमेशा सुबह शाम जब भी गेम खेलने जाते रहते हम लोग कहीं के ना कहीं के लोग आकर गेम खेलते रहते हैं इस प्रकार की हम लोग को गाँव के बगल में जो ग्राउंड है इस प्रकार का गेम खेला जाता है कि जिस प्रकार का गेम कि किसी के चीज़ का वहाँ नुकसान भी नहीं होगी किसी का गेहूँ है किसी का सरसो है इस प्रकार की गेंदे जाती रहती कि किसी का नुसकान न हो इस प्रकार का ग्राउंड हमारा बनाया गया है कि किसी को गाली या कुछ भी देने का अधिकार न हो कि किसी का नुकसान हुआ है कि वह गाली दे आकर हम लोग को अच्छा ना लगे हमारे दोस्त के मित्र लोग सभी दूर दूर को आया कहेंगे यार यह देखो कैसी गाली दे रहा है कैसा नहीं अच्छा नहीं लग रहा इस प्रकार से हम लोग गेम खेलते रहते हैं